जीअं त मां आदिपुर रहंदो आहियां उते अलॻि अलॻि पक्षी ॾिसण ॾिठा वेंदा आहिनि जीअं तोतो मैंना कबूतर झिरकी त मूंखे सभिनी खां वधीक तोतो वणंदो आहे छाकाणि त तोतो अलॻि अलॻि कलरनि जा हूंदा आहिनि तोता ऐं असां जेके बि भाषा उ खे सेखाईंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहिनि उहो कवर करे ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ॾाढी मिठड़ी ॿोली हूंदी आहे तोतनि जी त मूंखे ॾाढो वणंदो आहे तोतो ऐं हूअ खाइण में बि असां अगरि जेको मिर्च खारायूंसि ऐं वधीक मिर्ची पसंदि कंदो आहे खाइण में ऐं तोते जी भाषा वणंदड़ु हूंदी आहे ऐं जेको महिमानि वेहमान ईंदो आहे सेखाए वेंदा आहिनि सिखी वेंदो आहे उहो ॻाल्हाइण बिल्कुलु सुठे नमुने ऐं जेको ईंदो महिमान उनखे कंदो आहियां सुबुह जो उहो हरि ओम बि कंदो आए जीअं उनखे सेखायो वेंदो आहे तीअं हरि ओम कंदो आए ऐं उनसां गॾ जेके ब पाण प्रतियूं कंदा आहियूं असांखे सॾु बि कंदो आहे नाला पढ़ी करे छा पिया कयो कीअं पिया कयो ऐं उनखे एॾी वणंदड़ु आहे तोते जू ॻाल्हियूं जेकियूं तव्हां पुछियो ई न हू ॾाढो सुठे में सुठो ऐं बेट बेस्ट तोतो हूंदो आहे असांखे हुनते सभिनी पक्षीयुनि मां उहेई वणंदो आहे वधीक उनजी मिठणी ॿोली छा त उन जूं मधुर आवाज हूंदो आहे